हैलो अंजी तुस फुल्ल बेचने आह्लियां अच्छा फुल्ल चाहिदे मड़ो मिगी गुलाबै दे चाहिदे गुट्टै दे चाहिदे सारे गै फुल्ल चाहिदे मिगी अच्छा ते तुंदे फुल्लें दा केह् रेट ऐ अच्छा ते ठीक ऐ तुस हार बी बनांदे होन्ने अच्छा नेईं असें शिवरात्री गी चाहिदे ते होई सकै ते असेंगी शामीं गै देई ओड़ेओ अच्छा ते शैल घर बनायो शैल बनाओ गुट्टी दे शैल इंया शिवरात्री चाहिदे खुल्ले बी देई ओड़ेओ भाऐं अच्छा तां ते पैसे सनाई ओड़ेओ किन्ने न्हाड़े अच्छा बनानियां कोई दौ त्रै हारियां